जी बोलिए क्या काम था क्या परेशानी हो गई क्या खाया था आपने

तो वो तो उम्र के हिसाब से आता है या आप मुझसे मेरे क्लिनिक में आकर मिल लीजिए क्लिनेक में आकर मिल लीजिए मुझसे दस बजे से दो बजे तक और कुछ समस्या है अभी के लिए तो आप टेबलेट वगैरह ले लीजिए आप मुझसे कल आकर मिल लीजिएगा तो आप पानी गर्म करके ग पानी गर्म कर कर पीजिए थोड़ा गुनगुना कर लीजिए उसे थोड़ा गर्म करने के बाद उसे ठंडा होने दीजिए जी मेडिकल से टेबलेट्स ले लीजिए जी ठीक है धन्यवाद